आङो मैगं थाइगं गायनाया गोसो जानाया मानि आङो ओरै सानो आरो बाजाराव जेनबा जों थाङो बाजाराव थांनायाव सोरनिबा मैगंखौ बिराद मोजां नुनानै जों बायनोसै जों जायालासे दोनफैयोबा गासिबो हरसेआवनो सेवनानै थांजोबो बेलासियाव लाबोयोबा जों हर बासिया दोनबा सेवनानै थांजोबो आरो जों मैगंखौ गायो ओमफ्राइ दा जों बेखौ मानो बाजाराव बायनानै जाबावनो नांगौबा न'आव दे गायनोसै होन्नानै गथ' गथाय लोगो लानानै बोराय बुरि लोगो जानानै जोङो हालेवो मोसौ थाबाय नालाय बे मोसौजों हालौबाय ओमफ्राइ जों एसे बेखौनो हासार होला न'आव जानायखौ मानो हासार होबावनो हासार होनायखौ जायोबा बायदिसिना जायो होन्नानै जोङो बुङो आरो दा बेखौनो जों हासार होआलासेनो न'आव जानो आन्था बिदिनो आलु गायो बायदिसिना खफि गायो जों लाफा लुफा गासिबो फोजोबो दुनदिया दा जों बेखौनो एसे एसे फोनानै जोङो जायो आरो दा बिदिनो ओमफ्राइ दैज्लां सम माबा समफ्राव जोङो आलुफ्राव जों जोगोनार होफायो बिदिनो माबा होफायो जोङो मुलाफोर बेसरफोर होफाला बायनानै फुला बायनानै जों दा बेखौनो एसे बायनाङैनि थाखाय बेखौनो एसे एसे जायो आरो जोङो हासार जों न'आव जानायखौ हासार होला बाजाराव बायनाया हासार मोनजायो हासार होयो होन्नानै बुङो आरो जों दा जोंहा एसे एनै बेजोंनो जोंनि न'आव जानायखौथ' जानला मोनला हासार होआ नालाय जों दा ओमफ्राइ एखम्बा मालाबा बिदिनो फानो बेखौनो माबायो बाजारावबो लाङो ओमफ्राइ जोंहा एसे एनै न'फ्राव मैगंफोर थाखायोबा संनाय खावनायफ्राबो बारा बोलो नांला बेफोरनो जोंहा फैसाफ्रा एसे बासायो आरो जोङो बाजाराव थांनाय समफ्राव जों मैगंखौ जाहाथे मैगंआनो दंजोबखायो मानो लांबावनो न'आवनो बेखौ खफिबो दंखायो आलुबो दंखायो गासिबो मैगंआनो दंखाजोबो मानो लांबावनो होन्नानै जों बाजाराव थाङोबा जोङो बिदि साननानै लाबोआलासेनो जों फैनाय जायो आरो जों दा जों बेखौनो आबादखौ जों मावनानै बिदिनो जायो आरो जों दा बिदिनो आलु फान्थाव खफि एसे बिदिनो जोगोनार खुमब्रा फोरला बेफोरखौ जों गायो आरो दा गायनानै आबादखौ जों बेजोंनो मावनानै जायो आरो बेखौनो जों दासान्दि बायनाङा नालाय जोङो दा बिदिनो न'आव मावनाय थाखाबाय नालाय बेखौनो जानाय जायो आरो जों